हमरा आरके गाममे हमरा आरके गाममे ककरो पाएर टुटि जाइ छलै टुटि जाइ छै तऽ एम्बुलेन्स आबै छै एम्बुलेन्स आबैमे बहुत टाइम लागि जाइ छै क्योंकि यहाँ किएकि जे यहाँके रोड ठीक नहि छै ठीक नहि छै आओर हॉस्पिटलो आर बहुत दूर छै इएह छै दूर इएहले बहुत टाइम लागि जाइ छै एम्बुलेन्सो आर आरके आबैमे हिआँके एगो हिआँके डॉक्टर आर छै से बहुते पाइ आर लै हइ इएहले टाइम ला अथी हो नहि हो पाबै हइ टुटि जाइ हइ तऽ एम्बुलेन्स आरके आबैमे बहुत रोडे खराब हइ तऽ एम्बुलेन्स नहि समयपर आ पाबै हइ तऽ मृत्यु आर हो जाइ हइ हो जाइ हइ मृत्यु आर हो जाइ हइ हो जाइ छै हो जाइ छै मृत्यु ओहिके मृत्यु आर हो जाइ छै आओर दोसर डॉक्टरकन जाइ छिए तऽ वहाँ बहुते पाइ आर लै छै हिआँके हॉस्पिटलो हिआँपर बहुत दूर छै हॉस्पिटल इएहले नहि पहुँच पाबै छै समयसे एम्बुलेन्सके आबैमे बहुत टाइम लागि जाइ छै तऽ कोनो कोनो मरीज कोनो कोनो मरि आर जाइ छै तऽ मरि आर जाइ छै तऽ इएहमे फेर एम्बुलेन्सके यहाँके रोडे खराब छै तऽ एम्बुलेन्सके आबैमे बहुत टाइम लागि जाइ छै टाइम लागि जाइ छै हिआँके डॉक्टरो आर बहुत पाइ लै छै तऽ नहि जा पाबै छिए नहि जा पाबै छिए हिआँके हॉस्पिटल आर बहुत दूर छै तऽ फेर जाइमे बहुत टाइम लागि जाइ छै एम्बुलेन्स आरके आबैमे बहुत टाइम लागै छै रोडे रोड हिआँके खराब छै तऽ एम्बुलेन्स आरके आबैमे बहुत टाइम लागि जाइ छै टाइम लागि जाइ छै एम्बुलेन्स बहुत दूर हॉस्पिटल बहुत दूर छै तऽ हमरा आरके जेनाइ नहि होइ छै ककरो पाएर हाथ टुटि गेल तऽ एम्बुलेन्सके हमे आर तुरन्त फोन करली छल तऽ एम्बुलेन्सके आबैमे बहुत टाइम लागि जाइ छै ओहिके बाद फेर हमे आर तुरन्त तुरन्त एम्बुलेन्सवलाके फोन करै छिए तऽ हमरा आरके हिआँके रोडे नहि ठीक छै तऽ एम्बुलेन्स समयपर नहि आ पाबै हइ तऽ इएहले मृत्यु हो जाइ हइ एगो दुइगो हो जाइ छै आओर लौकल डॉक्टर कने हमे आर जाइ छिए तऽ हुआँ बहुते पाइ लै छै से कि करबै छै आओर हिआँके डॉक्टरो हिआँ नहि हइ बहुत दूर डॉक्टरो आरके अथी हॉस्पिटल छै इएहले बहुते पाइ लऽ लै छै बहुते पाइ लऽ लै छै एम्बुलेन्सके आबैमे बहुत टाइम लागि जाइ छै तऽ फेर हमे आर ओ ब ओ अथी मरीज मरि जाइ छै तऽ फेर धक्का आर लागि जाइ छै तऽ ओ मरीज मरि जाइ छै तऽ फेर एम्बुलेन्सके हमे आर फोन करै छिए तऽ बहुत टाइम लागि जाइ छै आबैमे हमरा आरके एन्ने रोडे नहि हइ ठीक तऽ एम्बुलेन्स कहाँसे अएतै इएहले एम्बुलेन्सके आबैमे बहुत टाइम लागि जाइ छै इहाँके रोड अच्छे नहि छै तऽ एम्बुलेन्स कहाँसे आ पाबि अएतै इएहले रोड अच्छा रहतै रऽ तब ने एम्बुलेन्स आबि छलै अएतै छल इएहले तनि अच्छासे नहि एम्बुलेन्स आ आ पाबै छै नहि आ पाबै छै धक्के आर लागि जाइ हइ तऽ एम्बुलेन्सके आबैमे बहुत टाइम लागि जाइ छै हमरा एन्नेके एगो हॉस्पिटल हमरा एन्ने बहुत दूर होस्पिटल छै तऽ हुआँ जाइ छिए तऽ हुओँ बहुत समय लागि जाइ हइ अथी जा ही मे बहुत समय लागि जाइ छै बहुते पाइ लै छै बहुते दूरो छै दूरो छै वहाँ बहुते दूरो छै आओर लोकल डॉक्टरकन हमे आर जाइ छिए फोन आर करिके बोलबै छिअनि ओ आर बहुते पाइ माँगै लागै छै फेर कि करबै तऽ वएह वएह एम्बुलेन्सके फोन करै छिए तऽ एम्बुलेन्स आबैमे बहुते समय लऽ लै छै तऽ आबैमे बहुते समय लऽ लै छै एम्बुलेन्सवला रोडे नहि ठीक हइ तऽ एम्बुलेन्सवला इएहले लेट आ आबैके पड़ि जाइ हइ एम्बुलेन्सवला एम्बुलेन्स आरवला लेट आबै छै रोड सही रहितै रहै रोड सही रहितै रहै छल तऽ एम्बुलेन्स आर तुरन्ते चलि अइतै छल इएहले रोड सहिए नहि छै तऽ एम्बुलेन्स आर तुरन्ते नहि आ पाबै हइ इएहले मरि आर मृत्यु हो जाइ हइ एगो दुइगो एगो हो जाइ हइ मृत्यु ओनाहितेमे हो जाइ छै मृत्यु आओर दोसर डॉक्टर आर हमरा आरके फोन आर करिके डॉक्टरके बोलबै छिए तऽ ओ आर बहुत पाइ माँगे लागै छै तऽ फेर कि करबै इएहले एम्बुलेन्सवलाके फोन करैके पड़ै छै धक्का आर लागि जाइ छै ककरो सड़क आरपर तऽ एम्बुलेन्सवला आरके फोन करैके पड़ै छै